जेब्ला जोंनि गामियारि दैसा खाथियाव आं ना हमनो थाङो बेयावहाय आं मोनसे गिदिर ना मोनबाय आं बे नाखौ मोनगोन होनना आं सानाखैमोन बे ना मोननायजों लोगोसे आंनि गोसोआ रंजाखांबाय आरो आंनि लोगोफोराबो बाग्दावखांबाय बे नाखौ नों बोरै मोनखो होनना जेब्ला आं बे नाखौ हमनानै आंनि खबायाव सोयो आरो आं आरोबाव आंनि जेखायजों आं आरो खनसे खनसे गुरबावो बे गुरनाय समाव आरो मोनसे ना गिदिर आंनि जेखाइयाव हाब्बावबाय बे नाया जाबाय एलेंगा आरो बे ना एलेंगाया जोबोद मोजां बेजों लोगोसे आंनि गोसोआ रंजाखांबावबाय बिदिनो जोंनि लोगोफोराबो आंनि लोगोफोराबो रंजाखांबाय आरो जों बयबो ज' ज'यै जों बे नाखौ आरो गुरबावबाय आरो जों ना गुरनाय समाव जोबोद एन्थारेस्थेट मानोना आंनि लोगोफोर आरो आं जों रंजाखांबाय बे नाखौ आं मोनगोन होनना सानाखैमोन जों बे नाखौ मोनथाव थाव नङामोन जों बोरै मोनखो साननानै जों गोसोआव रंजानाय फैबाय आरो जों ज'यै थांनो आरो खनसे गुरबा आरो ना गिदिर गिदिर जों मोनबावबाय मोननायजों लोगोसे जोंनि गोसोआ जोबोद रंजाखांबाय सानसेखालि आरो जों थांबावबाय ना हमनो होनना आरो सानसेखालि आरो मोनबोबावबाय आरो जों बिदि मोनबोनानै बार बार थांबाय थायो अब्लाबो जों बे नाखौ जों फोजोबनो हायालासिनो आरो जों जावले जावले आरो नाखौ जों मोनबोबाय थायो